اتر پردیش میں ہیلتھ کیئر کی تحقیق اورترقی ترقی اور ترقی کو حکومت اور مختلف تحقیقاتی ارادے ادارے مل کر چلا رہے ہیں ریاست میں تحقیق کی مختلف پہلوؤں پر کام کیا کیا جا رہا ہے جن میں کلینیکل ٹرائلس اور بہت سے اسٹیڈیز اور پبلک ہیلتھ کی تحقیق شامل ہیں یہاں کچھ مرکزی توجہ والے علاقوں کا ذکر کیا کر رہا ہوں مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے نئی دوائیوں اور ویکسینس کا ویکسینس کے کلینیکل ٹرائلس کیے جا رہے ہیں یہ تحقیق جدید دوائیوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں جدید طنی آلات کی کارکردگی اور محفوظیت کو جانچنے کے لیے بھی کلینیکلس ٹرائل کیے جا رہے کیے جاتے ہیں مختلف وبائی بیماریوں جیسے کہ ڈینگو ملیریا اور ٹی وی کے سلاؤں کو مانیٹر کرنے کے لیے بہت سے اسٹڈیز کی جاتی ہیں لوگوں کی صحت پر مختلف عوامل جیسے کہ ماحولیاتی اثرات غذائیت اور زندگی کے طرز کا اثر جانچنے کے لیے تحقیق کی جاتی ہے صحت کی پالیسیوں کو بہتر بنانے کے لیے عوامی صحت کی تحقیق کی جاتی ہے تا کہ مؤثر پالیسی سازی اور عمل در آمد ہو سکے مختلف صحت کے پروگرامس جیسے کہ ماں اور بچے کی صحت ٹیکا کاری اور خاندانی منصوبہ بندی کی مؤثریت کا جائزہ لیا جاتا ہے دیہاتی علاقوں میں صحت کی سہولیات کی کمی کو دور کرنے اور لوگوں تک بنیادی صحت کی خدمات پہنچانے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے ماں اور بچے کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے مختلف پپروگرامس اور تحقیقاتی پروجیکٹس چلائے جا رہے ہیں وبائی امراض جیسے کہ کووڈ نائنٹین ڈینگو اور ٹی وی کی روک تھام کے لیے تحقیق اور احتیاطی تدابیر پر زور دیا جا رہا ہے اتر پردیش میں ہیلتھ کیئر کی تحقیق اور ترقی کو بہتر بنانے کے لیے حکومت اور تحقیقاتی ادارے مل کر کام کر رہے ہیں تا کہ عوام کو معیاری صحت کی خدمات فراہم ہو ہو جا سکے